मध्य प्रदेश में टेक्नोलॉजी क्षेत्र में जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है उसका योगदान मतलब उसका जो विकास है उसका बहुत ज्यादा योगदान है जैसे कि शिक्षकों की कमी और गुणवत्ता के आधार पर हो गया और सामाजिक आर्थिक असमानता है मतलब कि कुछ होते हैं ना कि आर्थिक समानता और असमानता के आधार पर उनसे भेदभाव किया जाता है तो इसको मतलब भारत सरकार ने एक सामाजिक आर्थिक असमानताएँ का एक टाइटल बना के ही हमारे भारत में संचालित कर दिया है उसके बाद में बड़े पैमाने पर इसका समाधान किया जैसे कि सरकारी पहल मतलब सरकार ने बहुत सारी पहल ऐसी निकाली जिससे कि अनेक संस्थानों पर जो टेक्नोलॉजी क्षेत्र है उसमें अर्थव्यवस्था का विकास का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा है